क़ानूनी डौक्यूमेंट तैयार करने का मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि डौकुमेंट लेने के लिए मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद थी जो मैंने सरकारी कार्यालय विभाग में जा कर बनवा ली थी और मेरे काफ़ी काम भी आए जब कि मुझे कोई सरकारी काम के लिए या कोई क़ानूनी काम के लिए मुझे डौकुमेंट की ज़रूरत पड़ी तो मैंने फटाक से वो सब दे दिए और उस में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई क्योंकि मेरे पास सभी पहले से ही मौजूद थे डौकुमेंट में मेरे पास मेरे सारे प्रमाण पत्र थे जो मेरे उस काम में लग रहे थे जिस के लिए में क़ानूनी काम के लिए मैं जहाँ गई थी तो उन सब में मुझे काफ़ी आसनी भी हुई कोई मुश्किल नहीं हुई और कुछ कुछ लोग है जिन को ये सब चीज़ें लेने में काफ़ी मुश्किलें हासिल करनी पड़ी क्योंकि उनको वो चीज़ें मिलना मुश्किल हो गई थी तो उनको दिक काफ़ी दिक्कतें हुई उनको काफ़ी दूर दूर भी जाना पड़ा डौकुमेंट बनवाने के लिए कभी किसी के साइन के लिए कभी किसी और चीज़ के लिए तो उनको काफ़ी दिक्कतें हुई